हेल' नोंथाङा देग्लायनि फ्रेशार्सखौ माबायदि साजायनो सानदों माबायदि डेकरेसन खालामगोन ओमफ्राय बिदिनो जाथोंसै दां बिबारखौ बिबारखौ बिबारा गासिबो कालारनि थाजोबनांगोन दस्रा दस्रा दस्रा दस्रा कालार औ बिबार ओमफ्राय बे स्टेजनि गोजौआवबो बिबार होजोबगोन बेखौ नों नायदो औ बिदिनो जाथोंसै

गलाब बिबार

औ बिदिनो जाथोंसै दे होमबा दोननायसै